लॉकडाउन में मां ॾाढी नयूं नयूं रेसिपियूं ठाहियूं जीअं त गोल गप्पा सिंघर जी मिठाई दम आलू छैना मुर्गी मंचुरियन सभई ॾाढे चाव सां खाईंदा हुआ ऐं रेसिपी बि ॾाढी बढ़िया टेस्टी ठहंदी हुई जीअं मंचु मंचुरियन जी पहिरियों सन्ही सन्ही बंदगोभी कटंदी हुअसि सनी सनी गजर कटंदी असि सन्हो सन्हो बसरि थियो थो थोरी उन में लसन विझी करे थोरी बारिक अदरक विझी करे थोरो सनो सन्हो शिमला मिर्च विझी करे उन खे मैदे जा मैदे जे अटे सां बाईंडिंग कंदी हुअसि पोइ कढ़ाई में विझी करे उहे तरंदी हुअसि ॿिए पासे सिपरीअ में हुन जी ग्रेवी ठाहींदी हुअसि हुन में बि छे उन सोया सोयाबीन सॉस च दूसरी सॉस सभु विझी करे ॾाढी बढ़िया तरीक़े सां ठहींदी हुई